हमर गाम मे अन्तिम संस्कार सऽ जुड़ल बात ई प्रकार छै हमर गाम मे अगर कोइ मरै छै तऽ मुस्लिम धर्म छियै मुस्लिम धर्म के हिसाब सँ ओकरा करल जाइ छै मुस्लिम धर्म मे कोइ मरै छै तऽ ओकर रिस्श्तेदार सब आबै छै ओकरा पहिले देखावल जाइ छै तब ओकरा साफ सुथरा करिके एगो कफ़न नामके कपड़ा होइ छै व्हाइट कलर के तऽ ओ मे लपेट लपेटल जाइ छै लपेटे के बाद ओकरा खटोला मे डालिके कब्रिस्तान मे लय जाइ छै कब्रिस्तान पर लय जाय के बाद ओकरा रक्खे आओर ओतए नमाज पढ़ल जाइ छै नमाज पढैय के बाद ओकरा फिर कब्रिस्तान पर लऽ कऽ जाइ छै तऽ तऽ मिट्टी मिट्टी होइ छै मिट्टी कम सऽ कम दू यऽ तीन बार डालल जाइ छै मिट्टी डलते वक्त किछु दुआ पढ़ल जाइ छै जाहिसॅं मिट्टी कुबूल होइ आओर ओतेय सऽ आबए के बाद फिर आदमी सब पैर हाथ धोए छै जाहि सऽ कि कब्रिस्तान के मिट्टी सब नहि लागल रहै हाथ सब मे फिर घरवाला जेकर घर मे मरले रहै ओकर घर मे कुरान सब पढ़वायल जाइ छै जेहिसँ रूह के रूह के शान्ति मिलै छै कुरान पढ़वाए के बाद जे बच्चा सब कुरान पढ़ै छै ओकरा पर खाना उना खिलायल जाइ छै